मैथिलि भाषा हमरा बड़ नीक लागैए एकर एकटा विशेषता अछि जे एहिमे बहुत विद्वान विद्वान लोक कवि भेल भेल छै मैथिलि भाषाके मिथिला पेन्टिंग हमरा खूब पसन्द यऽ हम मिथिला पेन्टिंग करैत छी मैथली भषा बोलैयोमे बड़ निक लागैए मिथिला क्षेत्रके आदमियो सब बड नीक छै तँ हमरा मैथिलि भषा बहुत पसन्द मैथिलि भाषा बहुत मीठा बोली छै एकर दुनिआमे अलगे पहचान छै मिथिला पेन्टिंगोके अलग पहचान छै बहुत सुन्दर लागैए मिथिला पेन्टिंग आ मिथिलामे कवियो बहुत भेल बहुत विद्वान विद्वान कवि भेल यऽ तँ बड नीक लागैए हमरा मिथिला पेन्टिंग एतुका लोगो बहुत सुन्दर होइत छै बहुत मेहनती कठिन परिश्रम करैए बहुत तरहकेँ खेती होइए मिथिला क्षेत्रमे